اساتذہ کو جامع نصابی مواد مؤثر تدریسی حکمت عملی کلاس روم کے انتظام کی مہارت تشخیصی ٹولس اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ طلباء کو مؤثر طریقے سے تعلیم دی جاسکے اور ان کی فکری سماجی اور جذباتی نشوونما کو فروغ دیا جاسے بہت سی ایسی اسکولیں ہیں جن میں مناسب وسائل ذاتی نوعیت کے سیکھنے کے طریقوں اور جدید ترین ٹکنالوجی کی کمی ہے طلبا کے لیے جذباتی اور ذہنی صحت کی معاونت اکثر ناکافی ہوتی ہے عملی زندگی کی مہارتیں اور تنقیدی سوچ کی تعلیم محدود ہے جب کہ ثقافتی تنوع اور حقیقی دنیا کے مطابق نصاب سے غائب ہو سکتی ہے جو کہ مجموعی ترقی میں رکاوٹ ہے